हा हिते तव्हां सही जॻह फोन लॻायो आहे भई सोना ब्यूटी पार्लर वारी जो नंबर ई आहे असांजो हाईड्रा फेशियल भाई ॿियो त तव्हांखे ॾाढो महांगो पवंदो पर असांजे इते लिमिट में आहे मतिलब तव्हांखे हज़ार रुपये में हाइड्रा फेशियल थी वेंदो थ्रेडिंग जो पंजाह रुपिया रेट अथव हा पंजाह रुपिया थ्रेडिंग जा हाइड्रा फेशियल जा हज़ार रुपिया अथव

ॿियो बि हुते घणे असांजे हिते बि असांजे घणे ई सुविधा अथव मतिलब असांजे जीअं टीजड़ी थी अचे रखिड़ी थी अचे हिते मेंहदियूंं वगै़रह लॻाइ वेंदियूं आहिनि हिते तीजड़ियूं न मत रखिड़ी जे टाईमनि में हिते अने सुठा ऑफर रखिया वेंदा आहिनि जीअं तव्हां ऑफरनि में तव्हांखे हेयर कट वैक्स इए शयूं कराईंदा त तव्हांखे हिकु पैकेज जो जीअं मिलंदो तव्हां चाहियो त उओ में उनमें बि तव्हां वठी था सघो भागु मतिलबु तव्हां उनमें ऑफर में तव्हां वठी सघो ऐं तव्हां अगरि वठी ईंदा पंहिंजी तरफ सां को गिराक त असां तव्हांखे उनमें बि पेसा थोरा घटि करे छॾंदासीं बाक़ी तव्हांखे हिते सुठी फैसेलिटी मिलंदी मतिलबु सुविधा हिते क़्वार जी मेंहदी जेकि आहे उनजा त पंज हज़ार हिकु रुपिया आहिनि मेंहदी पेरनि हथनि ते ॿिनिनि ते लॻाए करे त पंज हज़ार हिकु रुपिया उमीद सां आहे हूं ॿियो ॿियो जेको पुछो हिते असांखे मतिलबु सुठी हर हिकु शइ में क़्वालिटी छोकि मतिलब इते जेके शयूं यूज़ थींदियूं उहे बि ॾाढियूं सुठियूं थींदियूं आहिनि इस्तेमालु हिन करे तव्हांखे कॾहिं बि शिकाइत जो मौक़ो कोन्ह मिलंदो त तव्हां अची करे भले असांजे इते पार्लर में अची करे सघो था मतिलबु उन फेशियल में ॿ मतिलबु असांजो जेको फेशियल आहे न उनमें घटि में घटि कलाकु लॻंदो आहे कलाकु सवा कलाकु लॻंदो आहे इन करे असांजी चार्जिस आहिनि असांजी जेकि क्रीमूं वगै़रह उनमें यूज़ थींदियूं आहिनि उहे ॾाढियूं महांगियूं ऐं सुठी क़्वालिटी जूं आहिनि इन करे असांजी भाई असांखा ओतिरी चार्ज वठंदा आहियूं हूं न न तव्हांखे अहिड़ो कुझु बि कोन्हे तव्हांखे हिते सुठियूं ऐं पैक़्ड क्रीमूं मिलंदियूं तव्हांखे तव्हां हिकु बार अची करे असांजे पार्लर में पंहिंजो अचो त असां तव्हांखे सुठी स सेवा ॾींदासीं ठीकु आहे हिकु बार अचो न न हा स्वागतु आहे तव्हांजो